हेलो एहिमे मोती यादवके पिताजी पञ्चू यादव छलखिन हुनका देखै छलिअनि जे बागवानीसँ बड़ हुनका सौख रहनि तऽ हुनके देखिकऽ हमहूँसब से आमके पेड़ जामुनके पेड़ शीशम अनेको प्रकारके पेड़ लगबऽ लगलहुँ आओर बहुत तरहसँ ओकरा ओ समृद्धिके सेहो रस्ता छी मजबूतीके रस्ता छी तऽ हमहूँसब एहिएसँ सौख भेल उत्पन्न भेल हृदयमे आओर करऽ लगलहुँ तऽ ओहिमे भेलहुँ सफल आओर सफलो सफलो छी आओरो लोकके प्रेरणा दै छिअनि जे लगाउ बेसीसँ बेसी ओ प्राणदायक सेहो छी चूँकि हमसब जे ऑक्सीजन लै छी तऽ मानि लिअऽ पेड़ पौधासँ भेटैए आओर कार्बन डाइऑक्साइड तऽ ओ शोषित करै छथि तऽ दुनूके दोसरा सम्बन्ध छै तऽ हमर जीवनोदायिनी छथि ताहि लऽ कऽ पेड़ अधिकसँ अधिक लगेबाक चाही एकर हम इच्छुक छी आओर हमहूँ लगबै छी जहाँ तक होइए से रस्तो पेड़ा सबमे लगा दै छिए कतहु बड़के गाछ कतहु पीपलके गाछ तऽ कतहु किछु तऽ ई लगबै छी आओर अपनो अहाँके आम जौमके बहुत लऽ लगेने छी आओर लगबै छी बाँस काठीसब लगबै छी तऽ एहि सबमे हमरा हुनकासँ प्रेरणा भेटल तऽ ओ काज हमहूँसब कएलहुँ आओर कि